हाँ नमस्कार हाँ मेरे पास टैक्सी है ऑटो कार है कौन क्या चाहिए आपको मिल जाएगा कब जाना है कितना दिन लगेगा वहाँ पे रहोगे ठहरोगे अच्छा हाँ है मैं आपको किलोमीटर से हिसाब से बता दूँगा बारह रुपया किलोमीटर मेरे पास सात सवारी की भी है पाँच की भी है दस की भी है अच्छा हाँ ठीक है तीन सौ रुपए में मिल जाएगा इसका दस रुपया लगेगा जी टोल टैक्स आपका होगा हो टोल टैक्स आपका हो गया टोल टैक्स और उसकी वो क्या है और आपको रुपया लेना उसका पैसा अलग दहाड़ी हाँ जो जो बाकि किलोमीटर अगर आपको हाँ हाँ नाइट भोल्ट का अलग पैसा होगा पाँच सौ रुपया लगेगा

तो हमारी गाड़ी तो रात में ही चलती है किलोमीटर का हो जाएगा बस बन जाता न लेकिन आप होल्ड करोगे तो रात तो रहोगे ना

अब इससे कम क्या लगेगा अभी अभी तेल का भाव बढ़ गया आपको मालूम ही है बेंगलौर

हाँ हाँ वो तो हाँ वो सब मिलेगे रोड करेगा ना तब बैटरी वैटरी मिल जाएगा सब देखेंगे ना जैसे उसमें पैसा देओगे वैसा मिल जाएगा अपन को उसमें क्या है हाँ तो तीन दिन लग जाएगा वो हम जब पैसा लेना है उस टाइम में देख लेंगे ज़्यादा बोलेगा थोड़ा बहुत कम कर देंगे बाकि अभी तो जैसे से लगेगा और नाइट का वो अलग लगेगा और जो टोल टैक्स अलग होगा ठीक है आप जिस जहाँ जहाँ आप घूमोगे वहाँ घुमा देंगे आपको हाँ दिक्कत है अगर बता दो तो फिर आप किलोमीटर है तीन दिन

हाँ ठीक है कर देंगे और क्या है तो फिर एड्रेस जी

पाँच सौ रुपए नाईट का अब वो ऐसा हो गया तो मैं आप मैं बोला ना कि बाकि का पैसा कुछ हिसाब जुड़ेगा फिर लेकिन बाद में क्या है कि अपन जो लेन देन करेंगे ना उस टाइम में आपकों थोड़ा बहुत कम कर देंगे देख लो कि यार इतना एक तो आप दोस्तों को कर देंगे बाकि आप ऐसा भी बोलो आप समझ में आ गया कितनी सवारी कितनी है तीन हाँ ठीक है मिल जाएगी हाँ बुक कर दूँ ठीक है गाड़ी बुक करता हूँ ओके ठीक